हॅलो तुमी सत्यइरादिन उलयतात न्हू हांव जॉवेन धुळेरांत रावतां आनी धा तारकेक म्हज्या पुताचो बर्थडे आसा म्हाज्या घरा बर्थडे पार्टीक हांव ऑर्डर दिवपाक तूं तुमी ऑर्डर घेतात जाल्यार विचारपाक कॉल केला तुमी ऑर्डर घेतात न्हू हां ओके तें बरें जालें स्पेशलस कितें तुमचें ओके म्हाका तीस प्लेट गोबी मंचूरियन सांग आनी पान आनी कितें पंचवीस प्लेट चिकन लॉलीपॉप दोन केजी फ्रायड्रायस रेडी कर आनी शंभर प्लेट स्वीट आनी कितें स्वीट बरें आसा तुमचे कडेन आं कळ्ळें गुलाब जामून शंभर प्लेट गुलाब जामून रेडी कर हांवें इतले ऑर्डर केला म्हणून तुमी डिस्काउंट दितले न्हू आमकां हां बरें जालें ओके ओके जर तुमी ऑर्डर ऍक्सॅप्ट करता जाल्यार धा तार्केक सात वरांचेर वसंत विस्ताज कॉलनी शेट्या वाडो धुळेर ह्या एडरसार पावयात ओके थेंक्यू